اگر ہم اپنی کہانی بتائیں تو ہم جب بہت چھوٹے تھے تو ہماری امی ہم لوگوں کو مسجد بھیجا کرتی تھی اور ہمیں امام صاحب جو ہے الف بے پڑھایا کرتے تھے جب ہم الف بے سیکھ لیے تو ہمیں اس کی جانکاری مل گئی تو ہمیں لگا کہ ہمیں اردو سیکھنا چاہیے اردو ہمارے لیے بہت اچھا سبجیکٹ تھا تو ہمیں لگا اردو سیکھنا چاہیے اس کے لیے میں نے کافی ساری کتابیں بھی خرید لیے تھے سیکھنے کی کوشش بھی کرنے لگے الحمد اللہ اب میں اچھی طرح سے اردو بول سکتا بھی ہوں اور بات چیت بھی کر سکتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں اور پڑھ بھی سکتا ہوں یہی سب سیکھنے کے بعد کئی سارے دیشوں میں اردو زبان بھی بولی جاتی ہے ہماری زندگی کو اردو آسان کر دیا ہے بھارت میں بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں صرف اردو بولی جاتی ہے اگر ہم وہاں گھومنے کے لیے جائیں گے اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت راب تلاب سب چیز اردو میں کر سکتے ہیں وہاں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی اور وہاں پہ ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں اور اس دیش میں آرام سے گھوم بھی سکتے ہیں اور وہاں پہ سامان وغیرہ خریدنے میں یا کسی سے صلاح لینے میں کوئی سے دقت نہیں ہوگی اردو لینگویج میں ہم اپنے ہر مدے پر بات کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں تو اردو ہمارے لیے اتنا امپورٹینٹ ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں نے اردو کو سیکھا اور ہماری اس میں دلچسپی تھی روچی تھی اور یہیں سب دلچسپی کی وجہ سے میں نے اردو سیکھا تھا